औ हेल' फंबाय औ मा खबर ए सरलपारायावथ' थांनांगौमोनदै पिकनिक जानायनि जोंहा प्रग्राम दंमोनना औ ओमफ्राय खय टारिकआव लानो फंबाय आं बेखौबो सानदोंना माने नैबे अखा बांखा नालाय एसे साननै सानथामसो नेथ'बावनोसै नामा नंदों आं ओमफ्राय औ जानायफ्रा माखौ लांनो बबेखौ साबसिन मोनो बे लोगोफोरनाव सोंदो नोंबो एसे ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय हा जोंनिआव जोंनिआव आंजों साथाम जाहैबाय आरो आरो आरो सानै लोगो दं होमबा साबा ओमफ्राय साबाबाथ' जों गारिया माबायदिखौ लानाया मोजां जागोन मोजां गारिखौ लायाबा उविंगार लाबाबो जायो जेखुनु गारि हेभिबानो जायो नालाय जोंनो ओमफ्राय बेहायनो बिदिबा ओरै लानोसै नामा फंबाय दा रबिबार दा रबिबारसो हालागैनो लानोसै लानाया साबसिन जागो नामा रबिबार नङाबा समबारहालागैनो लादिनि बिदिनो जानायफोरखौ बिदिनो बोरमा मासे लांनोसैलै बोरमा लांनोसै ओमफ्राय अमा एसे लांनोसै ना एसे लांनोसै ओमफ्राय नोंसिनिथिं औ बोरमाखौ मासे लांनोसै ओमफ्राय नोंसिनिथिं खुसिया मोनोना मोनसोगारो खुसिया सासे जोंना लोगोआ जा लाफानो होन्दोंमोनलै खुसिया लांनांगौलै होन्दोंमोन औ औ औ बेखौनो मोजां आं खबर हरनोसै बेनोबो

सम्बारखौनो लादिनि औ सम्बारखौनो लानाया मोजां जासिगोन जोंनो औ औ औ औ ओजों जोंहाबो नै नांगाल जांख्राबो दंखायो नालाय होम्बालाय समबारहालागै सिगां जोंना रबिबाराव नांगोल जांख्राया होम्बा समबारखौ लानायानो साबसिन जासिगोन नों गाबोन आंखौ नों लोगो हमफैनाय माबायाव नैबे मा होनो नै ओरै बिसमुरि खाथियाव औ औ मबेलजों मबेलजों मोजां गद जायालै थिग जाया फेस तु फेस रालायनाया मोजां जागोन हजों जों खाबनै खाबनैसो आरामसो रेस्टुरेन्टआव जिरायलायनानै लोंग्रोनोसै एसे बिबायदि खालामहैनोसै गाबोन लोगो हमनोसैना औ गाबोन दे दे औ दे